राजस्थान में बिज़नेस जो अगरि इलाइक़ो ॾिठो वञे या समाजिक ऐं पर्यावरण जो मुद्दा अगरि सम्झूं त सभिनी खां बैस्ट तरीक़ो इहो ई आहे की जॾहिं बि पाण स्कूटर ते या वि टूव्हीलर विहिकल ते वञूं था त सभिनी खां पहिरीं हैलमेट जो ध्यानु रखण खपे ऐं हैलमेट बि आईएसआई जो मार्ग जो हुअण खपे जीअं एक्सीडेंट थिए त पंहिंजे मथे ते या दिमाग़ ते चोट न लॻे छोजो दिमाग़ जी चोट अगरि लॻी आहे त इंसान बचण जी घटि उमीदि थींदी आहे उन खां पोइ ॿियों वारो एग्ज़ाम्पल इहो चई सघूं था त जीअं पॉल्यूशन ॾाढो वधीक आहे त पॉल्यूशन हिकु सर्टिफिकेट ठाहिराइजे जंहिं सां ॿुधाए सघिजे की असांजी गाॾी वधीक पॉल्यूशन खां ॿाहिरि कोन्हे उहा हुन जे अंदरि ई उन ई सीमा में हली रही आहे गाॾी उन खां पोइ टियों चौथो तरीक़ो आहे की टायरनि में ऐं हवा बिल्कुलु कंप्लीट ऐं पूरी फिट हुअण खपे ताकी एक्सीडेंट या नुक़सान थियण जा चांसिस न जे बराबरि थियनि इन तरीक़े सां अगरि ॾिठो वञे त समाजिक ऐं पर्यावरण सां काफ़ी समाधान थिया आहिनि ऐं अॼ जी जनरेशन ऐं अॼ जी जनता हुन खे ॾाढो हीअ सुझाग थी रही आहे ऐं हर हिकु इंसान पंहिंजे पर्यावरण सां ऐं पंहिंजे समाजिक खेत्र सां ॾिठो वञे त पंहिंजो पाण खे सुरक्षित महिसूसु करे रही आहे ऐं इन जे करे इंसान जे लाइ नुक़सानु घटि में घटि पहुची चुको आहे